जोंनि जेनोखि मावनाय आबादफोरखौ जों खाथिनि गलायावनो फाननो हायो आरो जोंनि माइ आबादफोरखौ बायनो थाखाय जोंनाव ससाइटि दं ससाइटियावबो लानाय जायो आरो माइ माइ माइफोरखौबो जों लखेलनि बाजारावनो हाथायावनो फाननो हायो आरो जेनोखि मैगं थाइगं बेफोरनि सायाव लकेलि खाथिनि गलायावनो जों फाननानै जानो हायो